जि'यां जनानियां कपड़े होंदियां हां पैह्लें पैह्ले जमान्ने भाई जिस टाइम अस छोटियां छोटियां होंदिया हियां तां इ'यां इ'यै सुनदियां हियां परानियें बुड्ढियें कोला भाई कुड़े हून तू कपड़ें होई दी ऐं हून तू इक साइड उप्पर होइयै बक्खी होइयै बेही जा ते रुट्टी बी उत्थै गै देनी इक इक बक्खी ते अपने भांडे बी तूं गै मांजने बक्खी रसोई नेईं औन देना जैदा ठंडे पानी च सानूं हत्थ नेईं धोन देने ते आखदे हे एह्दे कन्नै नेईं छ्होना कुसै कन्नै नेईं बज्जेआं साढ़े कन्नै नेईं छ्होएआं साढ़े कन्नै

ओह् जेह्ड़ी हून ओह् पैह्लियां गल्लां जेह्ड़ियां ओह् इन्नियां नेईं रेह् दियां हून हून जेह्ड़ियां अजकल्लै दियां कुड़ियां न ओह् ओह् उस्सै बेल्लै औंदियां आखदियां कि भाई हून मेरे छड़ा सनांदियां न कि भाई अस कपड़ें होई दियां ते कोई ओह्कड़ी छ्होत नेईं रेही दी जेह्ड़ी छ्होत पैह्लें होंदी ही ते पैह्लें तांइयैं ते इक्कै कपड़ा लेई रक्खना उस कपड़े गी गै धोई धोई लैना ते बमारियां मतियां फैलदियां हां अजकल्लै दियां कुडियां सनेट्री पैड लैंदियां न ते भाई बमारियें कोला बचदियां न ते जे जेह्ड़ियां परानियां बुड्ढियां न ते उ'नेंगी ते उ'ऐ परानियां गल्लां गै औंदियां चेता ते अजकल्लै दियां जेह्ड़िया पढ़ी लिखी दियां कुड़ियां न ते ओह् थोड़ा जागरूक होई गेदियां ते ओह्दे कन्नै उ'नेंगी कि केईं बमारियें कोला बची दियां गे जेह्ड़े असें इन्ने पैसे बमारियें उप्पर लाने ते इक गल्ल अच्छी ऐ भला कम से कम ओह् जेह्ड़ा पैसा बमारियें उप्पर लाना ते ओह् भाई उ'ऐ केह्ड़े पैड खरीदिये लेई लैन ते ओह् सारे कोला चंगा ते हर धी जेह्ड़ी ऐ ओह् तंदरुस्त रौंह्दी जे ओह् जेह्ड़े पैड यूस करदियां न ऐं